जी मैम कौन सी कार खरीद रही हैं आप मैम हमारी बैंक तो बहुत सारी कारों पे लोन देती हैं लेकिन उन्हीं कारों पे लोन देती है जिनकी पैसे दस लाख या उससे ज़्यादा हो तो आप कौन सी कार खरीदेंगी वर्ना आई टेन खरीदेंगी वर्ना खरीदेंगी आई ट्वेन्टी खरीदेंगी मारुती सुजुकी खरीदेंगी आई ट्वेन्टी मारुती सुज़ुकी मैम अच्छी कार है मारुती सुज़ुकी स्विफ्ट और ऑटोमेटिक कार है सेमी कंडेक्टर का ए सी अच्छा हैं इसमें एयरबैग्स भी लगे हुए हैं मैम जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आएँगी कार के लिए तो उन डॉक्यूमेंट बेसिस पर हम आपको लोन देंगे जैसे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड आपकी बैंक की डायरी लेकर आइयेगा कैंसल चेक और इसके अलावा आपकी दो फोटो और फिर जब आप यहाँ पर आओगे तो हम आपकी डिटेल डालेंगे हमारी सॉफ्टवेयर में डिटेल डालने के बाद में हम उसकी वैल्यू निकालेंगे वैल्यू निकालने के बाद हम आपको बताएँगे कि हम आपको कितने लाख तक का लोन देते हैं फिर आप कौन सी कार ले रही है मैडम आप डाउन पेमेंट कुछ देंगी कार के लिए आप कितना डाउन पेमेंट कर देंगी कितना कर देंगी डाउन पेमेंट मैडम दो लाख आप डाउन पेमेंट दे देंगी ठीक है तो दो लाख आप डाउन पेमेंट दे देंगी और आठ लाख तक के हमें आपको लोन देना पड़ेगा मैम आप नौकरी करती हैं क्या अच्छा मैडम सैलरी कितनी है आपकी अच्छा मैम कम से कम दस से पंद्रह हज़ार रूपए के बीच में किश्त आएगी आप इतनी किश्त निकाल लेंगी अच्छा तो मैडम आप जब आपको लोन मिल जाएगा तो पहले महीने नहीं उसके अगले महीने से किश्त शुरू हो जाएगी और अगर आपने किश्त लेट करा तो उसकी पेनल्टी भी लग जाएगी हर महीना आपके खाते में पंद्रह हज़ार से ज़्यादा रूपए होने ज़रूरी है किश्त कटने के लिए दस हज़ार किश्त हाँ तो मैम दस हज़ार मैं आपकी किश्त कर दूंगी हर महीने दस हज़ार रूपए किश्त कटेगी ठीक है मैडम आपको लोन मिल जायेगा